हैलो

हाँ भैया बोले जो हाँ हाँ हाँ हम ही बोल रहे हैं ठीक है ठीक है अरे बोले यह आज कल थोड़ा बहुत ज़्यादा अपने मोहल्ला में हल्ला हो रहा है क्या बात है उसका फैमिली सब रणदीप जी की फैमिली बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रही है हाँ आप तो औ उनके बगल में हैं आपको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा हाँ थोड़ा फैमिली भी देखकर देना चाहिए लेकिन सब लोग दे देते हैं ऑनर जो थे ऊ दे दिए हैं अपना उनको रहना यहाँ पर है ने अपना रहते नहीं हैं हम लोग तो रहना है हम लोग दिक्कत झेल रहे हैं हाँ हाँ रात भी सोए हुए थे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने लगा तो यह इसमें तो हाँ कम्प्लेन्ट देना पड़ेगा और मीटिंग बिठाना पड़ेगा सब लोग मिलकर मीटिंग बिठाएँगे तभी कुछ होगा आगे

हाँ हाँ वही ना हम लोग भी हम लोग रह रहे हैं अपना लोग कितना साथ मिलजुलकर रहते हैं ई लोग देखिए आए हैं तो स सब जगह से लड़ाई झगड़ा कर रहे है जिससे तिससे अपने खुद भी लड़ते झगड़ते हैं दिन रात हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है पड़ोसी घर की तरह हो जाता है वह नहीं अरे दिन में नहीं पता चलता है भैया लेकिन रात में तो शांत रहता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगता है दिक्कत बहुत ज़्यादा है हाँ एक कम्प्लेन्ट एक्शन तो लेना ही पड़ेगा नहीं तो ई नहीं सुधरने वाला आदमी बहुत ज़्यादा सबको तंग कर दिया है हमको भी दो तीन लोग अपने पड़ोसी का पड़ोस वाला कॉल किया है ऐसी ऐसी बात है कोई कुछ इस पर बोलता नहीं अच्छा हाँ हाँ शुक्ला जी से कल मिले थे तो लगता है कल ही हुआ है उनको दिक्कत तो ख़ुश नहीं थे हम पूछे भी तो नहीं बताए हमको कुछ हाँ हाँ हाँ हाँ सब मिल कहते हैं करते हैं ठीक है मिलिए सोसाइटी में आकर ठीक है ठीक ठीक